हाँ मैं एक कला प्रदर्शन में गई हूँ यह कला प्रदर्शन हमारे शहर के थोड़े जहाँ हम रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर पर भोपाल शहर में लगा हुआ था यहाँ पर यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें थीं जो हैंडमेड थीं मतलब हाथ से बनाई गई थीं इसमें जैसे कि मिट्टी के बर्तन हुए हाथ से बनाए हुए झूमर चटाइयाँ पलंग जैसे चारपाई फ़िर टेडी बीयर्स मतलब बहुत सी बच्चों की खेलने की चीज़ें यह सब कुछ बनाया गया था इसमें हैंडमेड चीज़ें देखने में बहुत प्यारी बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक आकर्षिक होती हैं यह चीज़ें यह चीजें आसानी से मिलना मुश्किल होता है क्योंकि कई लोगों को चीज़ें बनाना आता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हमें बनाना क्या है और कई लोगों को चीज़ें बनाते बनती है लेकिन उनके पास चीज़ें होती नहीं हैं जिससे कि वह उस चीज़ को बना सकें उस चीज़ को बना पाएँ लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का आपने मेला नाम मेला जैसे शब्द सुना होगा जो ज़्यादातर गाँव में शहरों में और कुछ बड़े बड़े शहरों में भी लगता है जैसे हमारे यहाँ पर एक शिवरात्रि का मेला लगता है जो बड़ा फेमस है यहाँ पर यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कई ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि आप उसको जिससे कि आप उसका हैंडमेड चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं आप वह चीज़ें आपको कम रेट में मार्केट से कम रेट में आपको मिल जाती है जिससे कि आप उसका उपयोग कर पाएँ आपको कई ऐसी चीज़ें समझ जैसे कि आपको जैसे कि अभी लकड़ी के झूमर बहुत जैसे अभी लकड़ी के बनाए हुए झूमर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है जैसे कि उसके बचपन के जो किचन साइड होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलते हैं गेम्स में खेलते हैं यह सारी चीज़ें उपयोग में होती है कई लोगों को कई लोगों को जैसे मिट्टी के झूमर हुए मिट्टी के बर्तन हुए यह सारी चीज़ों का उपयोग यह सारी चीज़ों का उपयोग आसानी से हो सकता है कई लोग और मेरा अनुभव ऐसा रहा कि जो चीज़ें मुझको सोशल मिडिया पर देखने को मिलती हैं वह चीज़ें सिर्फ़ देखने को मिलती है वह चीज़ें मुझे इस कला प्रदर्शन में खरीदने को मिलीं कम रेट में मिलीं जिससे कि मैं यह चीज़ें आसानी से खरीद पाई अपने घर को डेकोरेट कर पाई